हेलो नमस्कार मैंने आप की परिवहन एजेंसी से गाड़ी बुक की थी जी मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना था जी मैंने ऐप के द्वारा कैब बुक की थी तो उस में किराया भी दिखा रहा था पर जब गाड़ी आई तो फिर ड्राईवर ने ड्राईवर कहने लगा कि किराया ज़्यादा लगेगा उस ने चेंज कर दिया उस ने बदल दिया किराए का जी मुझे इसकी शिकायत करनी थी कि जब आप को जब ऐप पर इतना रुपये दिखा रहा है उतने पैसे का नेगोशिएशन हो चुका है एजेंसी के साथ तो आप किस तरह से किराया बढ़ा सकते हो यह बहुत ही गलत है और मैं इसकी शिकायत करना चाहती हूँ ताकि आगे ऐसा ना हो जी मैं आप से और यही आशा करूँगी कि आप अपने सिस्टम को सुधारिए कि आप स्थल पर पहुँचने के बाद किराया किस तरह से बढ़ा सकते हैं किसी जगह पर यात्री तो उससे परेशान होंगे ना जी आप मेरी शिकायत दर्ज़ कीजिए और इस पर तुरंत एक्शन लीजिए धन्यवाद